हां महाराज असेंगी बिलकुल चेता ऐ जदूं अस स्कूल जंदे होंदे हे निक्के निक्के होंदे हे स्कूल पढ़दे होंदे हे ते असेंगी साढ़े मास्टर होर बड़ियां आक्खेआ कि चीजां बनाने गी सखांदे हे महाराज तुसेंगी केह् सनाचै अस निक्के निक्के होंदे हे ते अस केह् करना कि निक्कियां निक्कियां गुड्ढियां बनानियां जियां के साढ़ै इत्थैं मतलब ओह् होंदा चलो सिटी चा बड़े बजारा थ्होई जंदे जागतै गी अस आपूं बनांदे हे महाराज असें केह् करना कि ओह् लूकड़ियां लेनियां तें उत्ती जोड़ियै उत्ती बाईं लानियां ते फ्ही कपड़े लीरां बननियां महाराज ते फ्ही गुड्ढियां बनाई ओड़नियां ते फ्ही शैल चादरां चूदरां लाइयै शैल बनाई ओड़दे कनारी शनारी लाइयै इयां लग्गना कि महाराज किन्ने तरिके कन्नै बनाई दी होङन कुसै बड़ा इंजाय कीता अस महाराज होर असें गड्ढियां बनानियां महाराज ओह्दियां गड्डियां काठें दी लकड़ी बड्ढदे कुदै कम्म शम्म लग्गा होंदा ओह्दियां असें गड्ढियां बनानियां ओह् चलानियां बाकी स्कूल पढ़दे हे मास्टर होरें आक्खना भाई फुल्ल शुल्ल बनाओ ते असेंगी बड़ा चाऽ औना ते असें उत्थै केह् करना कि कापी कताबैं उप्पर दिक्खने हे पर बनदे नीं हे ओह्दे उप्परें पैनसलां फेरियै ते फुल्ल बनाने असें ओह्दे उप्परा बड़ा चेता औंदा महाराज फ्ही जियां जियां अस उप्परै गी लग्गे पढ़न फ्ही स्कूल बी रक्खेआ फ्ही थोह्ड़ा इंट्रस्ट बी घटी गेआ लेकिन फ्ही हां होर बोहत सारियां कटाईं करानी पौंदी महाराज ओह् अद्धा नेहा बूह्टा बनाना इक बूहटा बनाना ते अद्धना नेहा असमान बनाना ते इक सूरज ते नदी ते ओह् बनाना महाराज ओह् बड़ी शैल लगदी ही आक्खेआ के घर बनाई ओड़ना कन्नै गै रोड़ ते मतलब रस्ता बनाई ओड़ना तुसेंगी घरै गी जाने गी ते कन्नै निक्के निक्के दाऊं घर होर बनाई ओड़ने ते ओह् बड़ी इक चीज़ एट्रैक्टिव लगदी ही ओह् मिगी लगदा असें असेंगी सारें गी जिन्ने बी जागत होंदे हे सारें बनाई दी होंदी ही आर्ट एण्ड़ क्राफ्ट बड़ियां सारियां चीजां होर बी बनाई दियां अज्जकल ते महाराज मास्टर लग्गे दे स्पैशल आर्ट एण्ड़ क्राफ्ट आह्ले स्कूलैं पर साढ़ै जमाने नीं होंदा हा मास्टर होर उऐ दस्सदे हे कि बनाओ जां ना बनाओ ते आंपू गै सिक्खो ते मतलब थोह्ड़ा एह् होंदा ते अज्जकल अज्जकल अड़ेओ कुत्थैं महाराज अज्जकल दुनियां बड़ी अग्गै पुज्जी दी